सदर हॉस्पिटल में मरीजों के लिए व्यवस्था मरीजों को जो आदमी ज़्यादा सीरियस रहता है उसको इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है और उसको देख भाल अच्छे से किया जाता है और डिलीवरी वालों को जो रहता है उसका रूम अलग हैं उसको देख भाल करने के लिए आशा बहू रहती है और उसको और डिलीवरी हो गया तो उसको भी अच्छा सा देख भाल करती है वहाँ पर सिस्टर सब और खाना पीना का व्यवस्था रहता है जब सुनते हैं तब खाना पीना का व्यवस्था रहता है और दवा दवा अवा भी मिलता है वहाँ अच्छा से और और मरीज को समय समय पर दवा दवा भी मिलता है खाना बूढ़े लोग को खाना भी मिलता है एक टाइम या दो टाइम खाना भी मिलता है यही सब है सदर हॉस्पिटल में और कभी कभी देखते हैं जो स्टाफ लोग समय से अगर नहीं पहुँचे तो कहते हैं जाईए आप इलाज होगा ही नहीं बैठे रहेंगे रूम में बोलेंगे इलाज होगा ही नहीं पर्चे नहीं काटेंगे सर लाइन में लगे रहिए टाइम से पहुँचिए लाइन में लगे ज़्यादा भीड़ हो गया तो आप का पर्ची भी नहीं कटेगा ना दिखाना सब आप आईए वहाँ से घूम कर फिर दूसरे दिन जाईए फिर लाइन में लगिए और फिर पर्ची कटाईए दवा लीजिए सही यही सब है और क्या और हॉस्पिटल तो बहुत ही अच्छा बन गया है समस्तीपुर में सदर हॉस्पिटल भी अच्छा है कल्याणपुर ब्लॉक में भी बहुत अच्छा है देख भाल अच्छा से होता है हर जगह यही सब है और क्या